खंय गो बाय तूं नाच मुगो सोडली काय किते आमकां

अशे तर हां म्हाका दिसले सोडले दिसता आमकां आनी कोणाक धल्लेशें दिसले म्हाका आतां कितें जाय तर तुका कसले नुस्तें व्हरपाक येला आमचे कडेन मुगो बाय बांगडे आसा तिसऱ्यो आसा लेपो आसा लेपो बारीक मोट्यो लेपो आसा शिणाण्यो आसा खूबें आसा तुका कितें जाय गो बाय इस्वण इस्वण जाय आसलो तुका राव तुका जाय जाल्यार हाडूंक धाडटा ना ना बारीक ना व्हडलो आसा व्हडली पोस्तांचो व्हडलो इस्वण येता पळय दोन किलांचो तो मगो बाय एक हजार रुपया किलो खूब म्हारग जाला नुस्तें ह्या दिसांनी हय बांगडे सुद्दां कितले शंबर रुपयान पांचूच दिता ते सुद्दां म्हारग जाल्या फाटल्या दिसांनी कोणाक नाका जाल्ले बांगडे शंबर रुपयान इतले व्हर व्हर व्हरताले आतां आतां म्हारग जाले नुस्तें ते कितें करपाचे कांंयच सजमना गो बाय काय नुस्तें येना सामके नाच्च जाला नुस्तें आनी कितें म्हारग विकचे पडटा हे आतां तूं बेगीन येला म्हणटा गो बाय फाटल्या दिसांनी तेच ये पळय आतां तेच ना जाला तेच आतां शंबर दोनशे रुपयांन पांच बीन विकता कितें म्हणून करपाचे हे आमचेय सारकी हालत जालां आनी तुमचीय बीन तुमी म्हणटले आमी कितें म्हणून म्हारग विकता आमचे कडेनूय बीन म्हणून काय हेच ना काय उपायूच ना आमकांय जावं खर्च काडूंक जाय न्हू म्हणून तशे जाला ते आतां कितें व्हरतले तूं लेपो व्हर गो बाय बऱ्यो ताज्यो ताज्यो आसा सारक्यो आवय शिणाण्यो आनी सांगूत नाका गो बाय पाचशें रुपयांन वीस शिणाण्यो त्योय बीन धाकट्यो धाकट्यो पळय तुका दिसतल्योच कितल्यो बारकेल्यो आसात त्यो हय सगळे सगळे म्हारोग आसा तुका सवाय खंयच मेवपाचे ना गो बाय आयज काल शिणाण्यो जाल्यार सांगपाचेच ना कोण तिपय धा दिता कोण दिता पाचशें रुपया सगळे एपयो इस कितें म्हणून करपाचे आमकांच घेवपाक सारक्यो म्हारग जाता आनी तुमकां आनी मागीर कितें करतली आमी आमचे काडपाक जाय न्हू आमकां खर्चाचे सो म्हारग विकचेच पडले आमकां हय हय आसा ताल्ले आसा हां बरें लेपो बारीक आसा मिडीयम आसा मिडियम ना मोट्यो ना मोटे येत ना हा बरें बरें घे हा चल बरें आं बरें करून गो आं बाय